गोदो गोदायनि समाव जों गामियारि सुबुंफोरा गाव गावनि फिसा फिसौखौ सोलोंथाय लाहोनायाव जोबोद बाधा होयोमोन माने फरायनानै मा जागोन फरायनानै मा मोनगोन बैफोरबायदि बाथ्राखौसो बुङोमोन माने फरायनाय सोदोबखौनो माने गोदोनि सुबुंफोरा बारा फोथायामोन फरायनायजों जोङो जेबो सोलिनो हाया होन्नानै न'खरनि खामानि दामानिफोरावसो बांसिन गाव गावनि फिसा फिसौखौ माने मुखुब जाहोयोमोन फरायनांगौ होन्नानै जोंनि गोदोनि सुबुंफोरा मा सानामोन बेनिखायनो नै दिनैनि दिनाव फैयै फैयै दानि दिनाव मा जोंनि गथ' गथायखौ जोङो हौवासा हिनजावसा समानै सोलोंथाय लाहोनो हायो बै सोलोंथाय लाहोनायनि गेजेरजोंनो जोङो मा गोथौ गामिनिफ्रायबाबो जों गोजान जायगायाव फरायहैनो हायो बेखौ जोंनि बिमा बिफाफोरा गोदोनिया बुजियाखैब्लाबो दानिफोरा एसे एसेब्लाबो बुजिबोनो हाबाय दिनै गामिनि सिंनि गामि सिंनि गथ' गथायफोरखौ मा बिमा बिफाया हिनजावसाखौ फरायहोयालासिनो हौवासाखौल' फरायहोनायनि थांखि लानायखौ जोङो नुनो मोनबोदोंमोन थेवब्लाबो दानि दिनाव हौवासा हिनजावसा गासैखौबो समानै फोरोंनाय मोन्थायखौ मोननाय लेखा माने गाव गावनि गथ'फोरखौ मोजाङै फोरोंनांगौ बा फरायहोनांगौ मोजां मोजां स्कुल कलेजफोराव फरायहोनो हानांगौ बेखौ एसे बुजि बोनायखौ नुदों अब्लाबो माखासे सुबिदा गैयैनि थाखाय गामियारिनि फरायसा फरायसुलिफोरा माने बै गिदिर गिदिर मेडिकेल कलेज सायेन्स कलेज बा आइ टि आइ कलेज बेफोरबायदियाव माने सुबिदाखौ खम मोनो आरो गामि सिंनि मा सुबुंफोरा ओमफ्राय फरायनाय सुबिदाखौ मोन्नो थाखायनो दिनै जोङो गाव गावनि गथ'खौ सोलोंथाय लाहोनायाव मा मुखुब जाहोनो हानांगोन बिमा बिफाजों लोगोसे गथ' गथायखौ मा फरायनायाव फरायनायखौ मा थांखि लाहोनांगोन दिनै फरायनायखौ मोजाङै गोसो होनानै नाजायोब्लासो मा जोङो गोजौ थाखोसिम उथ्रिसारलांनो हागोन